सच ॿुधायां त राजस्थान में हेतिरियूं हैल्थ फैसिलिटियूं सुठी कोन आहिनि घणी त मूंखे जानकारी कोन्हे पर जेतिरी आहे हुन हिसाब में या जेतिरो मां ॾिठो आहे भई असां रिलेटिव्स खे या छा कुझ बि प्रॉब्लम थी आहे जीअं ब्रेन में प्रॉब्लम थी कंहिंखे भई ब्रेन अटैक आहियो त अचानक सां वरी हितां खां अहमदाबाद ज़ाएडस हॉस्पिटल में वठी वञिणो पियो उते केस खे वरी बि संभालिअनि राजस्थान में चाहे अजमेर हुजे जोधपुर हुजे कोन आहिनि हेतिरियूं फैसिलिटीस अॼु असांखे रिलेटिव्स खे किडनी जी प्रॉब्लम हुई तॾैं बि गुजरात में नडियाद में वठी विया उते सही हलियो इलाज ऐं कंहिंखे हार्ट में प्रॉब्लम थी अचानक त दिल्ली वठणी वञिणो पियो हुते हीअं अगरि कुझु मेजर प्रॉब्लम थिए थी अचानक सां बि त एमरजेंसी में राजस्थान में उहे डॉक्टरनि खे होतिरो नॉलेज बि कोन्हे न को हेतिरी फैसिलिटीस अवेलेबल आहिनि थोरी घणी बीमारियूं त ठीकु आहे पर एतिरो नथा ॿुधनि एक्चुअली असां पप्पा खे बि अचानक सां हार्ट अटैक आहियो त हुते त इंजैक्शन होॾीमहिल लॻाइनि हिननि पर वरी जल्दी ई जै विक्टोरिया में वठी वियासीं त हुते वरी उन्हनि जनरल वॉर्ड में शिफ्ट करे छॾियो इन इन खे प्राइवेट रूम में कनि शिफ्ट या असांखे ॿुधाइनि की न भई हिननि खे पट ते पेर कोन रखिणो आहे त ओवरऑल असांजो एक्सपीरियंस त सुठो कोन रहियो आहे मैडिकल जे प्रति हॉस्पिटल जे प्रति त मुंहिंजे हिसाब में त राजस्थान में ओवरऑल मैडिकल फैसिलिटी सुठी कोन ऐं हुन चक्कर में असांखे सभिनीनि खे घणो करे राजस्थान वारनि खे या गुजरात या दिल्ली वञणो थो पए इहा त हिकु खामी आहे राजस्थान में